पारंपरिक अवसरनि ते डांस कंदे टाइम असांजे जेका सिंधी ऐं समाज जा जेका आहिनि माण्हू त असां में जेका जैंस आहिनि उहे कुर्ता पजामा टोपी कच्छ वारी जेकी मेन टोपी हूंदी आहे उहा अजरक जेकी शॉल ओड़दा आहिनि उहे कन में कुंडल या गमछो हिक रंग जो गमछा पाईंदा आहिनि उहे औरि अछा कुर्ता पजामा पाईंदा आहिनि या कोई ड्रेस कोड रखी वठंदा आहिनि उहे कुर्ता पजामा पठानी वांगुरु पाईंदा आहिनि जेकी लेडीज़ हूंदी आहिनि उहे सुठा सुठा वॻा चूड़ियूं कंगड़ियूं जेके चवंदा आहिनि उहे कन में कुंडल नक में नथ पेर में गुजरियूं सुठी वारियूं या लहंगा सुठा सुठा रवा औरि पारंपरिक रूप सां गले में खूबद वाला गले में हार कननि में वाला सभु ख़ूबु सुहिणी चूड़ियूं सभु पाईंदियूं आहिनि